हैलो तव्हां गोदावरी आंटी था ॻाल्हायो मां भावना थी ॻाल्हायां जी मां एक्चुअली मूंखे न हिकु घरु खपे हा वैशाली लोकेशन में मूंखे हिकु सुठो सो घरु खपे मूंखे वैशाली लोकेशन में वैशाली नगर लोकेशन आहे अना सागर जे पासे मूंखे उते हिकु घरु खपे हुते हा लोकेशन त ॾाढी मुबेत आहे मां ॿुधो हुयो पर ॻाल्हि छा आहे न की मुंहिंजो इस्कूल हुता खां पासे आहे मां डी पी एस इस्कूल में जॉब कंदी आहियां त डी पी एस इस्कूल हुता खां छा पासे आहे त हिन करे मूंखे वैशाली लोकेशन में मां घरु थी ॻोल्हियां त मूंखे मुंहिंजी भेण तव्हांजो नंबर ॾिनईं की गोदावरी आंटी आहे हीअ घरु वर ॾेखारींदी आहे सुठा मकान आहिनि हिन वटि त हुन सां ॻाल्हाइ ऐं हीअं जीअं कल्ह में मुंहिंजी छुटी आहे त कल्ह पाण मिलियूं अनासागर जे पासे

बीहो मां ॿ मिंट पुछी करे ॿुधायां थी ॿ मिंट हा

हा त मां मुंहिंजी मम्मी खां पुछियो त मम्मी मां ॿई ईंदमि ॿई ईंदासीं त ॾींहुं जो ॿारहें लॻे सही आहे ॿारहें लॻे ठीकु आहे त मूंखे न घर अहिड़ी लोकेशन ते खपे जीअं पास में ॿारनि जे खेल जे लाइ मैदान हुजे ऐं आसे पासे में जिम वग़ैरह बि हुजे जीअं पाण कसरत वसरत कयूं थोरो ऐं मुंहिंजो स्कूल डी पी एस स्कूल जी जी जी जी ठीकु आहे ठीकु आहे त हिते मां ॿारहें बजे पहुचा थी पोइ मां तव्हांखे कयां थी हा न जी जी अछा त पोइ अछा न हो तीअं जे के वारो त सुठो हुयो बट हुन में गज घण आहिनि मिंस घणे गज में ठहियअलु आहे सतरि गज में ठहियलु आहे हा

जी हा सम्झी वियमि त जी जो है मकान हू लोनेबल आहे या नॉन लोनेबल मकान आहे लोनेबल आहे अछा अछा त मिंस लोन जो पूरो प्रोसिजर तव्हां कराए ॾींदा या हुन जे लाइ मूंखे बैंक वञिणो पवंदो तव्हां कराए जी जी हा हा ठीकु आहे त मां जी जी ठीकु आहे त मां माउ पीउ सां पहिरीं ॻाल्हि कयां मुंहिंजी भेण सां बि ॻाल्हि कयां पोइ उन खां पोइ मां तव्हांखे ॿुधायां थी जी जी जय झूलेलाल